जी मेरी बात प्रिंसिपल मैम से हो रही है जी जी मुझे ना एक्चुली क्या मेरी बेटी की ना तबियत खराब हो चुकी है उसका नाम डोरा है तो उसकी मैं मेडिकल ले जाना था चेकअप के लिए तो उसी लिए लीव चाहिए थी इसीलिए कॉल किया है आपको नहीं एक्चुली क्या है कल रात में बारिश हो रही थी तो बारिश में भीग के आई थी वो तो सर्दी बस हुई थी तो सुबह तक सही थी वो जब इस्कूल जा रही थी एकदम से उसको बुख़ार आ गई थी इसलिए हाँ रास्ते में वो कह रही थी कि पापा कुछ तबियत अच्छी नहीं लग रही तो मुझे लगा कुछ नहीं ज़्यादा कुछ नहीं हुआ होगा मैंने उसको भेज दिया इस्कूल फिर बाद में पता चला कि ज़्यादा तबियत खराब हो गई है तो मैंने अभी डॉक्टर से अप्वाॅइनमेंट लिया है तो फिर लीव लेना तो है जी आधे दिन का ग्यारह बजे हैगा हाँ इसलिए मैंने कॉल किया कि उसको छुट्टी मिल जाती तो मैं उसे डॉक्टर के पास ले जाता और चेकअप करा देता उसको कि ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो मैं अभी रास्ते में क्योंकि मैं निकल चुका हूँ तो मुझे लगा कि जल्दी हो जाता तो मैं बाहर के बाहर उसे ले जाता और कुछ एप्लीकेसन वगैरह देनी पड़ेगी उसके लिए लिखित अच्छा ठीक है मैं रास्ते पर हूँ मैं बस आ ही रहा हूँ मैं अप्लीकेसन भी लिख लेता हूँ फिर आकर अपनी डोरा को ले जाऊँगा ठीक है थैंक यू मैम जी जी मैम बताऍं मैम मैं उसे घर में भी पढ़ाता हूँ लेकिन वो पढ़ती नहीं है मैं क्या करूँ कोचिंग भी भिजवाता हूँ उसको खेलती रहती दिनभर नहीं मम्मा ज़्यादा ध्यान नी देती उस पर ना मेरे पर किसी पर ध्यान नहीं देती है जी रील बस बनाती रहती है उसकी मम्मा इंस्टाग्राम पर इसलिए मैं उसको भी चिल्लाऊँगा उसको भी बोलूँगा कि बेटी पर ध्यान दे अपनी